हैलो डाक्टर साहब बोल्ला दे डॉक्टर साहब यरो मिगी ताप चढ़े दा शैल सिरे गी बी पीड़ होआ दी ते सनाओ दवाई शोआई बगैरा ते हल्ली हल्ली घर मेरे जागत आए दे नी हैन गड्डी शड्डी लेइयै गेदे न ते तुस मिगी एल्लै थोह्ड़ी दवाई सनाई उड़ो में लेई लैन्ना बाकी शामी आह्नियै में तुसेंगी चेक कराऊ उड़गा

अच्छा होर आं अच्छा कोई गल्ल नी आई जाह्ग आं कलेजे पीड़ होआ दी मेरे बस इयै कलेजे गी पीड़ सिरे गी पीड़ होआ दी ताप चढ़ेदा बड़ा अच्छा तुहें किन्ने बजे धोड़ी खोह्ली दी होनी क्लीनिक अपनी चार बजे ठीक ऐ मीं चारे सा चार बजे आई जागा फ्ही में ठीक ऐ ओके